हँ बोलऽ

तबियत की कहियो तबियत खराब छै ओकर इहए लऽ नइ आइ रहलै हन बहुत तबियत खराब छै

आर कोनो बात की हँ नहि नहि नहि तबियत खराब रहै ओहए लऽ धिआन तऽ हमहुँ देबे करै छियै पढ़ाइ लिखाइमे कोइ कसर नहि करै छियै धिआन दै छियै एने ओने नहि धिआन दै छियै दै छियै धिआन किए तऽ अभी तबियत खराब भए गेल रहै तऽ इएह धिआन दै रहियै रऽ तबियत खराब पढ़ाइ लिखाइ तऽ बन्द भए गेलै तऽ केना इसकूल नहिए जाइ पड़तै रऽ पढ़ाइ लिखाइ तऽ नहि होइ पैतै ओकरासँ तऽ फिर ओहए डॉक्टरके इहाँ भर्ती इलाज चलै रहऽ से इलाज मऽ अभी ठीक नऽ होलै तऽ देखाएके अनली दू तीन बारमे ई ठीके नहि होइ तऽ इसकूल केना जेतै तऽ ओहए लऽ इसकूल अभी रहै बन्द कयने इसकूलके अभी नहि जाइके छै तऽ इसकूल अभी किछु भए जेतै तऽ ओहए आरो आरो कोनो बात छै हँ हँ तबियत खराब बहुत कमजोर शारीरिक रूपसँ कमजोर भए गेलै रऽ बच्चा तऽ केना इसकूल भेजतियै रऽ किछु भै जेतै समझै छहो लेनी देनी लेनी देनी पड़ि जेतै रऽ हमरा ओहए लऽ नहि भेजे हूँ हाँ खाइ पियै कऽ धिआन दए पड़तै ओना नहि देबै तऽ ओ बहुत तरहक दिक्कत ओकरामे भए जेतै तब बहुत कमजोर भए जेतै बच्चा मानसिको रूपसँ कमजोर भए जेतै हूँ हूँ बात छेबे करै इहए नहि कोइ दिक्कत आरो कोइ कोइ बदमाशियो करै छै इसकूलमे कि नहि पढ़ै लिखै छै कि नहि हूँ की बिशेष हऽ किछु बिशेषो करैत छै बदमाशी

अच्छा अच्छा नहि नहि अभी हमहुँ धिआन दै छियै पढ़ै धिआन बहुत अच्छासँ दै छियै मगर बीचमे मन खराब भए गेलै तऽ इहए कहलिए इसकूल तोरा नहि जाइके छै किएकि साइकिल चलाके इसकूल जाइ छै बहुत कमजोर भए गेलै हन रस्तामे कही किछु भए जेतै समझै छहो ओएह लऽ ओकरा

अच्छा पढ़ैमे तब केहन छै हँ पढ़ै ओढ़ैमे केहन छै छै ठीक ठाक कि नहि अथी

हूँ नहि ओहए तऽ हूँ हूँ हाँ ओएह तऽ ओएह कहाँ हइ सभ पढ़ै लऽ कहै छै मगर ओ पढ़बे नहि करै छै हम की करियै गऽ ओ कतऽ मारबै थोड़े बड़ा भेलै बच्चा आब कहबे ने करबै थोड़बै मारबै हम हाँ की ठीक छै तब ठीक